दिक्खो जी एह् डोगरी जेह्की ऐ अपनी इक एह् मातर भाशा ऐ ते अच्छी लगदी ते बच्चें गी सखानी इ'यां चाहिदी कि अपने जेह्ड़े बजुर्ग पैह्लें जेह्के दादा परदादा बगैरा उं'दी जेह्की ऐ संस्कृति जेह्की चला दी इयां नै ते बाकी अग्गें बी इस स्हाबै दी चलनी चाहिदी इस स्हाबै दी सोच रक्खनी चाहिदी के जियां अपने बजुर्गें कीते दा ते उ'आं ने असें बी करना अग्गै ते बाकी जेह्के बच्चे अग्गें ते उ'नेंगी बी सखाना इस्सै स्हाबै दा एह्दे कारण जेह्का उ'नें बी नालेज होंदा उ'नेंगी बी पता लग्गै कि डोगरी गी की बोलनी ते कदूं बोलनी इस चीज दा पता चलना चाहिदा जागतें गी बच्चें छोटे बेचारें गी ते बाकी पराना जेह्का ऐ पिच्छुआं बजुर्गें बेल्ले दा जेह्का ऐ चला दा आवा दा हूनै दा ते ऐ नि बाकी इक मातर भाशा जेह्की अपने अपने जि'ले दी होई गेई जियां जम्मू कश्मीर च अपना डोगरी चलदी ते डोगरी गै बोलनी चाहिदी इंग्लिश च नेईं बोली सकदे अच्छा नि लगदा ऐ ना ते एह्दे लेई गै डोगरी आपूं डोगरी बोलो अगले शा बी डोगरी बलाओ जिसी नेईं औंदी ते उसी सखाओ है ना ते एह्दे लेई बड़ा सारा ऐ के ज्यादातर डोगरी बोलो तां अच्छी गल्ल ऐ क्योंकि बड़े सारे कोई अनपढ़ बी हैन न बच्चे जो के ऐ न नेईं बोली सकदे ते उनें बेचारे डोगरी गै बोलनी ऐ जेह्के हिंदी बगैरा नेईं बोली सकदे ते डोगरी बोलन गे ओह् है ना ते एह्दे लेई ऐ के सारे अगर डोगरी बोलन ते अच्छा ऐ अगर कोई डोगरी बोल्लै ते इक कोई हिंदी बोल्लै हिंदी बोल्लै जेह्का ते उसी डोगरी नि औनी ते जेह्का डोगरी बोलदा उसी हिंदी नि औनी फिर इक दुए गी कि'यां समझन गे ते एह्दे लेई जेह्की ऐ जागतें जुगतें हिंदी जेह्की ऐ छोटे बच्चें गी हिंदी घट्ट औग कोई चकर नेईं ऐ पर डोगरी जेह्की ऐ थोह्ड़ी औनी चाहिदी क्योंकि जेह्के बड़े पराने जेह्के बजुर्ग बचैरे पैह्ले हे कुछ नेईं बी पढ़े दे हे उ'नें नेईं बी हिंदी इंग्लिश बगैरा नेईं पता चलदी ते एह्दे लेई डोगरी जेह्की ऐ औनी चाहिदी सारें गी